अगर कोई मुश्कल आई बी जा जमीन दे रिलेटड ते जेह्डे बड्डे बड्डे मुन्शी होन्दे जमीने दे जां फ्ही जेह्ड़े पैंच सरपैंच होंदे उस उस जगह् दे ओह् जन्दे लोकें ई राय देने के इ'यां करो तुस इ'यां करो ते ज्यादातर लोक जेह्ड़े हैन अपनियें बाड़ियें च अपनियें जमीने च रांह्दे ते ताइयें ऐह्दे च ओह्दे च कोई ओह् नी ऐ अपनियें बाड़ियें च राहियै अपना ई जेह्डा ऐ गुजारा करदे